आंनि गिबि खेब संजेननाय हिसाबै आंहा गोबां गोसोआव गैला नाथाय मोनसे ओंख्रिखौ आंङो जोबोत मोजाङै गोसोआव दं आंङो माब्लाबाबो माने बेबादि ओंख्रिखौ बा माबा मोनसे बिदि मालाबाबो संफेराखैमोन नाथाय जेबो उफाय गैयैआवहाय सानसेखालि संनांदोंमोन बेनो जाहैबाय मैथा आरो ना ओंख्रि जाय समाव न'आव माने रावबो गैयामोन बेयावहाय आङो हारसिङैनो संनांदों बेनि सिगां आं माब्लाबाबो जेब्बो ओंख्रि संफेराखैमोन अब्लाबो नाथाय आंनि संनाया जोबोत गोथाव जादोंमोन आरो